میری نظر میں کوئی بھی کاروبار چھوٹا نہیں ہوتا کیوں کہ کاروبار انسان کو مضبوط بناتا ہے اور کاروبار سے انسان کو مالی فائدہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ اس کاروبار کو چھوٹے سے بڑا کرنے کی خواہش رکھے اور کوشش بھی کرے بات چھوٹے کاروبار کی کریں تو اس میں کافی کاروبار ایسے ہیں جن کو لوگ چھوٹا مانتے ہیں مختلف قسموں کے چھوٹے کاروبار کیے جاتے ہیں جس میں سرمایہ یعنی پونجی کم لگائی جاتی ہے اور جب سرمایہ کم لگتا ہے تو منافع بھی کم ہوتا ہے اسی طرح بہت سارے کاروبار ہیں مثال کے طور پر ایک دوکان کھول کر بیٹھ جائیے کسی بھی چیز کی چھوٹی دوکان چھوٹا کاروبار کہلاتا ہے جیسے چائے کی دوکان یا پوشاک کی دوکان یا کچھ ہلکا پھلکا کھانے پینے کی دوکان اسی طرح پکوان کی دوکان کھولنا بھی چھوٹا کاروبار کہلاتا ہے کہ بیکری کی دوکان کھول لیا اس میں اپنا کام شروع کر دیا اسی طرح بہت ساری مثالیں ہیں جن کو ہم چھوٹا کاروبار کہہ سکتے ہیں اسی طرح آن لائن تجارت کاروبار بھی اس وقت ایک بہترین چھوٹا کاروبار کہا جا سکتا ہے اسی طرح آن لائن ٹیوشن کاروبار بھی ایک بہترین چھوٹا کاروبار ہو سکتا ہے اسی طرح کے بہت سارے کاروبار ہیں جو چھوٹے ہوتے ہیں لیکن اگر محنت کی جائے اور صبر سے کام لیا جائے تو اس میں بہت فائدہ ہوتا ہے